جی میرے خیال میں تو حکومت کو کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے زیادہ رقم کرنی خرچ کرنی چاہیے اور مزید فنڈز جاری جو ہے وہ بھی کرنے چاہیے تو اگر ہمیں یہ موقعہ ملتا ہے ہندوستان میں کھیلوں کو میدان کو بہتر بنانے کے لیے تو ہمیں ہم یہ چیزیں کریں گے کہ مطلب جو غریب علاقہ ہے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی چیزیں جو ہے ان کے پاس اتنی چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں تو ہم پہلی بات تو ہم وہاں پہ جو ہے ایک اکیڈمی بنائیں گے اور پھر ان کو کوچ وغیرہ فراہم کریں گے اور مطلب ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے جیسے کہ کرکٹ میں بیٹ بیٹ بال بیٹ بال اور شٹل شٹل بیڈ منٹن کی چیزیں ہر کوئی چیز جو ہے وہ ان کے اویلیبل کیا جائے اور کوچ جو ہے تاکہ وہ ان کو سکھائے کہ مطلب ٹریننگ مل جائے ان کو کہ کیسے کیا چیزیں کیسے کھیلنی ہے کیا کرنا ہے کیسے کیا کچھ کرنا ہے تو بہت زیادہ جے جو ہے ان میں انٹریسٹ آ جائے گی تو ہم ان سب چیزوں میں تو خرچہ کرنا چاہیے کیوں کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو انٹریسٹ ہوتا ہے اسپورٹس میں جانے کے لیے بٹ ان کے پاس ایک تو مطلب ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کیسے کیا کھیلنا ہے اور پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں مطلب وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے یا نیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے تو ہاں ضرور ہمیں ان سب چیزوں میں پیسے خرچ کرنے چاہیے